भारत में अन्य राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य प्रणाली बहुत अच्छी है यहाँ की प्रणाली यहाँ की स्वास्थ्य संबंधी प्रणाली में इसमें यहाँ मध्य प्रदेश में कई परिवारों को बहुत सारी सुविधा दी जाती है यहाँ एंबुलेंस की व्यवस्था रहती है दवाई फ्री रहती है सरकारी हॉस्पिटल है अनेक तरह की योजना है दीनदयाल उपचार योजना और ये उपचार योजना और कई तरह की ऐसी योजना है आधार कार्ड से भी हो जाती है और आवश्यक चिकित्सा उपचार मध्य प्रदेश स्वास्थ्य अच्छी है यहाँ पर और सरकार के द्वारा बहुत सुविधा दी जाती है बीमा किया जाता है समय समय पे इलाज किया जाता है स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है और जाँच की जाती है सफाई के अलग व्यवस्था होती है और फ्री में सरकारी हॉस्पिटल में हूँ व्यवस्था हो जाती है और कुछ कमजोरी भी है कि लोग बाग स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते समय पे इलाज नहीं कराते जाँच भी नहीं करते हैं दवाई गोली समय पे नहीं रहते नींद बराबर नहीं हो पाती ऐसी बहुत सारी कमियाँ है जिससे उनके स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव पड़ता